जैसे हमको बारे में देखा तो मगर मैंने पहचाना नहीं कौन चिड़ियाँ क्या खाती है क्या नहीं खाती हैं और जैसे म मोर है नाचना देखा है हमने और जो नहीं ज जान पाए कि यह खाते क्या हैं घास खाते हैं दूब खाते हैं क्या खाते हैं अब जो लोग जो हैं बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं कि यह क्या चीज़ खाते हैं क्या न खाते हैं तो तब जानते हैं हम कि यह चावल या किनकी कुछ भी डार दो तो खाते पीते हैं जो जितना हमको जानकारी है मसरी भी जानते हैं इसमें से घास फूस जो दानादार दो वह भी खा लेते हैं और मो वह जो है जानवर जैसे चारा खाते हैं कर्वी खाते हैं घास खाते हैं यह सब चीज़ें इतनी जानकारी हुई कि शाम का आता है तब मतलब यू तो हुई है इतना जानकारी तो हुई है और जैसे चिड़ियाँ हैं उनको दाना डाला जाता है चावल गेहूँ यह सब ले हिन्दू धर्म में ऐसे ही हम सब कोई चुनाते हैं तो हमें पता है और उसके बाद जैसे तोता चिड़ियाँ कौआ यह तो रोटी ओटी भी खा लेते हैं और हर जानवर यही सब काम करते हैं जैसे अब यह पानी नहीं कोई रखता है बाहर दरबार में हल्का गलास में या कोई उसमें कफ में पानी रखते हैं छत के ऊपर मिटके में तो पानी भी पी सकते हैं यह सब चीज़ें हैं और और का यही सब चीज़ें जो हैं तो हैं